भोजनमे चावलो बना लै छी दाइलो बना लै छी सब्जिओ बना लै छी तवावला रोटिओ बना लै छी जेहन खाइके मोन भेल ओहन खाना बना लेली तन्दूरी रोटिओ बना लेली नानो बना देली सब अपना हाथके कला हइ जेहन बनेबै तेहन बनतै